بھیا گیس کی پریشانی بہت زیادہ ہے آج کہو تو دو دن تین دن بعد ملتا ہے یہاں سے مانڈا آپس جو ہے بیس بائیس کلو میٹر ہے اچھا وہاں پھون کرو کمپنی میں تو کمپنی والے کہتے ہیں بھائی جب گاڑی آئے گی تبھی لدے گا جب گاڑی آتی ہے جب لگتی ہے تو ایک دن میں آتا ہے کہ دو دن میں آتا ہے اب آج پھون کیے ہیں کہتے ہیں دیکھو بھائی جب گاڑی آئے گی تو بھیجیں گے جب نہیں آئے گی تو پتا نہیں گاڑی آئے گی کہ نہیں آئے گی کب آئے گی یہ کوئی نیم نہیں ہے ہے نا کوئی نشچت ہے اور نہ ہی لال گنج میں کوئی آپس ہے لال گنج میں اگر آپس ہوتی تو یہاں آج اٹھا لیتے اب بائیس بائیس کلو میٹر جانا او آنا سب بڑی پریشانی ہوتی اب یہی بات ہے کیا کریں گے بھئی مجبوری ہے لینا پڑتا ہے اب ایک دن میں آئے چاہے دو دن میں آئے چاہے کھانا بنے یا نہ بنے یا پکا یا نہ پکے تو کسی طرح سے آدمی جگاڑ کرتا ہے وہ پڑے لکڑی سے ہر ہار کے لے آتا ہے کھانا پینا بناتا ہے اور جب سمے ہوتی ہے دو دن ایک دن میں گاڑی جب آتی ہے تو لگتا ہے توب آتا ہے ابھی ٹھنڈا ہے اب آج گیس کل سے ختم ہے کل پون لگایا کوئی اٹھایا نہیں آج لگایا تو کہتے ہیں گاڑی نہیں ہے بتائیے اب گاڑی نہیں ہے توب گاڑی جب آئے گی تو لدے گا اور جب گاڑی نہیں آئے گی تو نہیں لگے گا اب ایک دن میں آئے او دو دن میں آئے کب آئے گی اس کا کوئی نشچت تو ہے نہیں اگر یہاں آپیس ہوتی لال گنج میں تو دو کلو میٹر ہے ہمارے گاؤں سے لوگ وہاں سے لے لیتے اب بیس بائیس کلو میٹر سر جانا اور آنا بڑی کٹھن بات ہے نا اور لینے جائیں تو ہم دو سو روپیہ بھاڑا لگائیں پریشان ہوں ہاری گاڑی والے لگتے نہیں بھائی گھر سے نہیں لا دیں گے یہی پریشانی ہے اب جیسا آپ لوگ سمجھیں کیا کریں